देखू ऑल लाइन के ब्यवस्था से एक हमरा अहिठाँ एक मुब मानि लिअ टैबलेट भेटलनिहँ जेकि मोबाइलक रूपमे मुदा हम ई बात से पहिने अवगत करैत छी जे मोबाइल मिलल यऽ हमरा ओ मोबाइल से हम एहि मोबाइलसँ हमरा खर्च अधिक बढ़ैए कि नहि हमर सीमितमे रहैए ओकरा पर हम बिचार बिमर्श हम अपन केओ मित्रके सङ्ग करै छी कारण यऽ जे हमर कमाइके अनुरूपमेमे यऽ आकि नहि जादा खर्चमे यऽ एकरा खातिर हम मानि लिअ सुनिश्चित कऽ लेब तकर बादे ने हम ओहि चीजके मने यूज करब तऽ एकरा खातिर हमरा सभ ऑनलाइन मँगाबैत छी तऽ ऑनलाइन मँगाबैसँ पहिने ओहि चीज पर बिचार करैत छी जे ई ई चीज जे हम ऑनलाइनसँ मँगाएब तऽ ओ हमरा अच्छा होयत आ कि नहि गड़बड़ होयत या कि हमर बिशेष दाममे आबैए आ कि नहि हमरा सैम्पलमे आबैए तऽ तकरा पर हमरासँ ढङ्गसँ बात बिचार करैत छी एकर बाद करिके अपन समस्याके अनुसार ओकरा हमसभ अपन समयके मोताबिक ओकरा हम हमरा सभ ओकरा ऑनलाइन पर भेजैत छी ताकि ओ हमरा आएत आओर ओकरासँ हमरा